ہاں تو میں نے کچھ وقت پہلے ابھی ایک گٹار خریدا تھا گٹار انسٹومنٹ میوزک انسٹومنٹ ہوتا ہے گٹار تو وہ میں نے خریدا تھا موسیقی کا مجھے شوق ہے تو اِس وجہ سے میں نے وہ گٹار جو ہے خریدا تھا اور اُس گٹار کے جو وائر تھے اور جو وائر کسنے کی جو اُس کی پن تھی وہ بہت ہی نازُک تھیں اور وائر کسنے کی وجہ سے اُن پر زور پڑتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اُس کے جو وائر تھے جب میں اُن اُس کو ٹیون کیا کرتا تھا اکثر اُس کے وائر بھی ٹوٹ جایا کرتے تھے اور تار جلدی زنگ کھا جاتے تھے اِس اِسی وجہ سے اُس میں یہ تھا کہ وہ بز کرتا تھا اور صاف طریقے سے آواز نہیں کرتا تھا وہ تو بزنگ کی جو آواز تھی وہ بہت بری جو ہے اُس میں ساونڈ کیا کرتی تھی اِس وجہ سے مجھے کافی دقتیں ہوتی تھیں بجانے میں اور اُس کے ساتھ گانے میں اور دھیرے دھیرے اُس کے اندر جو ہے زنگ بڑھنے لگا اور پھر اُس کی جو وائر تھے وہ ٹوٹنے لگے اور اُس کی جو پن تھی وہ بھی خراب ہونے لگی جس جس وجہ سے میں نے وہ فون جو ہے وہ گٹار جو ہے اپنا اُس کو میں نے کسی کو بہت ہی سستے داموں میں بیچ دیا حالاں کہ میں نے تھوڑا مہنگا خریدا تھا لیکن وہ مجھے زیادہ اچھا نہیں لگا اِس وجہ سے میں نے اُس کو بہت ہی مناسب داموں میں بیچ دیا